हँ हेलो बिकै छै अच्छे बिकै छै एखन साओन छै पानि तानि पड़ै छै कम्मे चलै छै दोकनदारी साओन अएलै लोक जएतै चूड़ी पिन्हतै सेनुर अलता टिकली पाउडर सब हरा हरा साड़ी लेतै बोलबम जाए जाएवला छै जकरा मोन हेतै जएतै बोलबम हमहूँ कहै रहिए जएबै आब अबरी नहि जएबै पौरकाँ जएबै बोलबम बहुत चूड़ी कोना बेचै छिए अभी कै टके दर्जन चलै छै ओतना महगा भए गेलै ओ बेसी हरे आइकाल्हि चलबे करै छै वएह हमरो चालिस पचास जे जेना आबै छै गहिकी ओकरा ओना दए दै छिए चलतै जहाँ दुरगापूजा चलि अएतै ने तब सबचीज महगा सीजन पकड़ि लेतै अभी चलै छै हँ बैठलसे तऽ अच्छा होबै छै अपन बेचिओ लै छिए अपनो भए जाइ छै सबचीजसे बैठलमे अच्छा कमाइ भए जाए छै ठिके रहै छै सब अभी तऽ सबचीज सबचीज मन्दा चलिए रहल छै मेला आओर अएतै दुरगापूजा अएतै काली पूजा आओर जन्माष्टमी अएतै सब खरिदिहऽ बड़का होलसेलर रहिए ओतए रेट लगैतै अच्छा सब दोकानमे बेचैमे अच्छा हेतै हँ बिकरी हेतै कि नहि ई जन्माष्टमी मेलामे बढ़िएँ बिकरी होइ छै लै जइहेँ जन्माष्टमी मेला देखबै ठिके छौ राखै छिऔ तब